आंहा बेरायनायनि थांखिया दङ'मोन गोदोनिफ्रायनो आङो बेरायबायबो आरो बेरायनायालाय मुथुथे आङो आसामाव बेरायदों मोजां मोजां जायगाखौबो नायाखै नङा नायदोंमोन जेरै शिबसागरनि रंघर कारेंघर बेफोरखौबो नुवाखै नङा नुदोंमोन नाथाय दिनैसिम आंहा बेरायनायनि जेरैबादि सुबिदाखौजे मोनाखिसै आङो दिनै आङो फोरोंगिरि हाबा मावनानै फरायसालियावनो अराय सम नांथाबनानै थानो गोनां जानायलाय दा बेरायनायाव बाराद्राय मा सम मोनाखै अब्लाबो सानो आङो फोरोंगिरिनि हाबा मावनायनि गेजेरजोंब्लाबो बेरायनायखौ आंनि हुदा बादि सान्नानैबो लायो आङो दासिमबो गोसो दङ नाथाय गोसो दङब्लाबो सम मोनैयाव बेरायनो हायाखै दा आंनि गोसो बादियैब्ला बेरायनायाव आङो आसामनि अनगायै गुबुन स्टेटयावबो बा गुबुन हादरसायावबो थांनानै नायनो गोसो जायो जेरै चन्डिगरफोर बा काशमीर काश्मीराथ' जोंनि थाखायहाय बहुद मोजां साइस्थ'नि थाखायबो मोजां देहानि थाखायबो मोजां बेफोरनि सिनारिफोरखौ नुयोब्ला गोसोफ्रा रंजाखाङो आरो दाथ' जोङो बेरायनो मोनैनि जाहोनाव दा जोङो टिभिए निउसए बेफोरावल'सो नायनानै थानाय जाहैबाय दा गोसोयालाय दङमोन नाथाय दिनै हाबायाव नांथाबनानै थानायनि जाहोनाव आङो बेरायनायखौ दोनथ'नो बायदिबो सानदों नाथाय जेब्लानोखि आंनि हाबाफोरा खामानिफोरा आङो आजिरा मोनगोन अब्ला आरोबाव बोराय बैसोआवब्लाबो बेरायनाय बा जारनिखौ आङो लाफिनगोन नाथाय दा आंनि गोसोआ बेरायनायाव गुबुन हादोरावबो थांनानै बेरायहैनो गोसो जायो नाथाय जोंहाजे बेफोरबादि सुबिदाबो गैया अब्लाबो आंनिनो हादोर आंनिनो भारत बिमानि हादोराव जा जा जायगानोखि जोंनि थाखाय गोनांथि जेरावनोखि जोङो थाङोब्ला फरायसाफोरखौबो फोरोंनो हायो मोजां गियान होनो हायो बेफोरबादि जायगाफोराव दासिमबो बेरायनो गोसो दङ आरो आंहा